بائک چلاتے وقت سب سے اہم حفاظت تحفظات کیا ہے جنہیں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں سفر کے دوران آپ کون سی دستاویزات اپنے ساتھ رکھتے ہیں بائک چلاتے وقت سب سے پہلے ہیلمیٹ اپنے دھیان میں رکھتے ہیں اور بائک کے کاغذ جیسے اس کا لائسنس ڈرائیوننگ اور اس کا گاڑی کے کاغذ اور گاڑی کا انشورنس اور بائک کی پردوشن یہ سب سے زیادہ میں خیال میں رکھتا ہوں اور ہمیشہ تیل گاڑی میں زیادہ ہی ڈلواتا ہوں کبھی وہ راستے میں بند نہ ہو جائے اور میں ڈرائی وہ بائک چلاتے وقت سائڈ اسٹینڈ کا سب سے پہلے دھیان دیتا ہوں جس سے کبھی کوئی حادثہ نہ ہو میں اپنے ساتھ ہیلمیٹ ہمیشہ رکھتا ہوں سب سے زیادہ ضروری بائک پر ہیلمیٹ ہوتا ہے کیوںکہ اگر کوئی حادثہ ہو بھی جائے یا کسی سے ٹکر ہو جائے تو سب سے زیادہ حفاظت ہیلمیٹ ہی کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے بائک کے سارے کاغذ پورے رکھتا ہوں کبھی بھی کوئی مجھے کسی بات پر چالان نہ دے دے سب سے اچھی چیز ہے حفاظت میں سارے کاغذ ساتھ رہنے چاہیئے